हॅलो आ नमस्कार सांगात हय सांगा न्ही किदें जालें

तुमचे गाडयेक ना हय पूण आतां किदें जाला पुलीस केस बीन तशें किदें जालां हय फस्ट म्हणल्यार दुसरें ऑपोजीट जी आसली पळय न्ही म्हणल्यार ती किदें तें कार आसली बायक आसली आनी तेंका किदें मार बीन लागला आ ओके पळय तुमचे बेस्ट सिच्युएशन कशें आसता आसलें जर तर तुमचें मिसेसी कडेन वॅलीड लायसंस आसलें आनी तुमकां जर तर इनशुरंस आसलो न्ही जालो जाल्यार तुमकां तेजे वयल्यान केस घालपा मेळटाली आनी जावूं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रायबुनल म्हणून ते तुमी तुमकां इनशुरंस कंपनी कडच्यान क्लेम करपा मेळटालें पूण आतां सद्द्या सिच्युएशन अशें आसा की तुमचे कडेन वॅलीड ड्रायव्हींग लायसनय ना म्हणल्या तुमचे मिसेसी कडेन आनीक इनशुरंसय ना सो ह्या ना लर्नींग म्हणल्यार कशें आसता लर्निंगाक फाटल्यान एक तरी मनीस जाय पडटा लायसन हॉल्डर आसलेलो तो म्हाज्या हितून तुमी चड करून तेंचे कडेन बरेपणान अशे सेटल केल्यार बरी पुलीस स्टेशनार न वयता आसतना किद्या प्रोबलेम आमकां जातलो मिसेसीक जातलो किद्या लायसन ना न्ही लायसन ना आनी ना जावचें किद्याक इनशोरंसूय ना दुसरो प्रॉब्लेम सो आतां बेस्ट केस सिनारियो किदें तेजे कडेन उलयन म्हणल्यार दोनी पार्टी कडेन उलयन समजूत घालून पुलीस स्टेशनारूच सेटल केल्यार बरी हय हय हय ओके आ तशें करया हय हय हय हांव येता नो प्रॉब्लॅम आ बरें बरें थँक्यू बरें बरें ओके ओके थँक्यू